हि हि दानाया दाथ' आगोलनि बिदि नंलिया दाथ' आगोलावथ' बुहुत ओम आगोलावथ' बुहुत माबामोन दाथ' खोबथि बिनाय माबानाय सोब सोलायबाय आरो जोंथ' उन्दैआव बुहुत माबामोन दाथ' बुहुत माबाया सोलायबाय दानिया हपना आगोलाव थागोन ना थाया माबा जोंनि कालसारा थागोन ना थाया

उनावसो मिथिगोन दा थागोन ना थाया दाथ' सब बुहुत सोलायबाय मानि थाखाय सोलायबाय मानि थाखाय मा खालामबाय मोन हो आगोलावथ' सोब ओम आखायदोजो दायोमोन दाथ' सब हि दानायफोराबोथ' सब मेचिनदोनो जाबाय दाथ' आखायदो दानाय नुलियानो बासिन सब बायनायसो सम मेचिनजो सब बायनाय आगोलथ' सब दायोमोन न'वावनो दाथ' सब बायनाय सब बायनाय जाबाय आगोलाव न'वाव दायै दायै गानोमोन न'वाव सब न'वाव सोंनायसोमोन दास सब बाजारनिफ्राय बायनायसो सब मेचिननि दानायसो न'वाव दानाया गैलानो जाबाय टिभि नायै नायै बेफोरखो बेफोरखो बायनाय जाबाय न'वाव दानायफोराथ' दा नुलियानो आरो उनावबा थागोन ना थाया बेफोर उन' उनाव लासै गैया जागोन नामा दाथ' आगोलनि माबाखौ लाबाथ' दाबो हायो दा मानसिफोरा लालियानो सब मेचिननिसो दानायखौसो मोजां मोननाय जाबाय गावनि दानायखौ हामा नुनाय जाबाय मानि थाखाय बिदि जाबाय ना बोथोरासो सोलायबाय ना गोसोआसो सोलायबाय